मां रमेश ड्राइवर जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइण थी चाहियां मां दिल्लीअ खो लाजपत नगर दिल्लीअ जे लाजपत नगर खां आगरा वञा पई त मूंखे मां ड ओला बुक कई त ओ ओला बुक कई त उन ओला में मां ड्राइवर सां गॾु वियमि त उन ड्राइवर जो वहिंवार जो हुओ ॾाढो सुठो हुओ मूंखे काई बि परेशानी कोन हुई मां जाते बि उन खे चवां पई जिते बि उन खे चवां पई मां उते ई रुके पियो और जेतिरी देरि मां उन खे इंतिज़ारु करण जो टाइम ॾिनो हुओ ओतिरी देरि उन इंतिज़ार बि कयो और रस्ते में बि कोई मूंखे ईअं डपु कोन लॻियो की मां कोई ॿिए आदमीअ सां वञा थी ॿिए कोई अंजान व्यक्ति सां वञा पई लेकिन मूंखे ईअं लॻियो की मां कंहिं पांज पंहिंजे सां ई गॾु वञा पई छोकी हुन जो वहिंवार ॾाढो सुठो हुओ हुन सां गॾु विही करे जीअं अपनोपन लॻे पियो और हूं मूंखे सुठे नमूने ते पंहिंजी जॻहि ते पहुचाए सघ सघियो और मां हुन खे तह दिलि सां शुक्रिया थी चवण करण थी चाहियां की अॻिते बि मां हुन सां ई गॾु काथे बि मूंखे वञिणो हूंदो त मां हुन सां गॾ ई ड्राइवर हुन खे ड्राइवर वठी वेंदमि और मां हुन जो नंबर पंहिंजे पंहिंजे सभी रिश्तेदारनि खे बि ॾिनो आहे कॾहिं बि तव्हांखे ज़रूरत पए त तव्हां हिन ई ड्राइवर खे वठी वञो छोकी ड्राइवर ॾाढो सुठो आहे बिल्कुल बि तव्हांखे कहिड़ी बि तकलीफ़ न थींदी रस्ते में बि तव्हां जीअं चवंदो उहा हूअं ई कंदो आहे कंदो और तव्हांखे बिल्कुलु सुठे नमूने सां जाते बि तव्हां चवंदो उते तव्हांखे पहुचाए सघंदो